हलो जय झूलेलाल छा हाल आहे साईं मस्तु साईं साईं पटाटा खपंदा हुया हा सुभाणे भंडारो करायो आहे त सुबुहु भाॼियूं लॻंदियूं त पंहिंजो पटाटा खपंदा हुया चालीह किलो खनि त घणे लॻाईंदा पटाटा किलो चालीह बराबरि लॻो अघु बराबरि लॻायो न चालीह किलो वठां थो त बराबरि टी टिका त पंहिंजो छा चइबो आहे पंजुटीह किलो सां मोकिलियोसि पंजटीह किलो खनि मोकिलियोसि ऐं लिमा खपंदा हुया वीह टीह पीस त हुन सां छा अघु हूंदो पोइ छा पवंदो अच्छा हा ठीकु आहे वीह पीस उहो बि मोकिलो ऐं ॿुधोनि साई भाॼी ॾह पंद्रहं ॾह किलो खनि लॻंदी साई भाॼी लॻंदी ॾह किलो खनि सुओ छुपो बि गॾु खपे हुन सां गॾु ऐं घणे छा अघु पवंदो सुओ छुपो जो ऐं हिन जो ठीकु आहे त पंजाहु रुपिया ऐं ॾह किलो खनि कयोसि ऐं हुन में सुओ छुपो सभु बराबरि विझिझो ऐं हा हा ऐं ॿुधो न इहो बसर बि ॾह किलो खपनि ॾह किलो छा सुका बसरु खपनि कारा न हुजनि अंदरां हा त घणे पवंदा किलो खनि बसरु असीं रुपिया किलो त पंज त लॻायो न पंज त त ॿाहिरि मिलंदा हलो ठीकु आहे ठीकु आहे त ॿियो छा चइबो आहे टमाटा घणे किलो था विकिणो हा हा सौ टे किलो खनि टमाटा बि मोकिलियोनि गॾु सभु मोकिले छॾींदव घरु कंहिंजे हथां हेॾो सामान मां गॾु खणी न वञी सघंदुमि एड्रेस लिखो सिंधु सर्कल मनीष कावर अपोज़िट कवर राम स्टैच्यू हा ऐं ॿुधो न पैसा मां मोबाइल ते मोकिलियांव किन साम्हूं माण्हूं खे ॾेई छॾियां ठीकु आहे त तव्हां मूंखे खातो नंबर ऐं हे मोकिलियो त मां तव्हां जे मोबाइल ते पैसा मोकिले थो छॾां ठीकु आहे त तव्हां मूंखे हिसाब बि मोकिलियो कहिड़ी शइ घणे वई ऐं टोटल बि मोकिलियो त मां तव्हां खे मोबाइल ते पैसा मोकिले थो छॾियांव जेतिरा तव्हां खे खपनि जय झूलेलाल साईं